جی السلام علیکم ارشد صاحب خیریت سے ہیں آج ادھر کیسے نظر آئے خیریت تو ہے سب کچھ ہاں یہاں آئی فلو تو اس ٹائم بہت زور کا چل رہا ہے یہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے جی آپ کو تو گھر میں کہیں تو نہیں ہوا کسی کو

ہاں ہاں یہ تو ہے بہت زور کا یہ امرض مرض پھیلا ہوا ہے تو آپ تھوڑے سے اپنے پریکاشینس رکھیے گا اپنے لیے یہی ہے بچوں کو بھی ہدایت یہ دیجیے گا کہ ہاتھ آت دھوتے رہیں اپنے اور آنکھوں کو بھی ہاتھ کو سینیٹائز کرتے رہیں اور اپنے آنکھوں کو برابر دھوتے رہیں اور جو اپنا رومال وغیرہ ہے اس سے ہاتھوں کو آنکھوں کو جو ہے ہاتھوں سے ملیں نہیں اور رومال سے جو ہے ہلکے سے پوچھ لیں بس دبا لیں ہاں اس کیوں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہیں وہ بیکٹیریا آ جاتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے سے جب ہم ہاتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں یا ملاتے ہیں تو وہ دوسرے میں چلے جاتے ہیں اسی سے جو ایک سے دوسرے سے بڑھ جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کا ماننا یہ رہتا ہے کہ یہ دیکھنے سے بڑھتے ہیں یہ دیکھنے سے نہیں بڑھتے ہیں جبکہ یہ ہمارے ایسے ہی ہاتھ ملانے سے یا کانٹیکٹ میں آنے سے ایسے یہ بڑھتے ہیں کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے اسی لیے تو جب ہم اپنی کئیر خود کر لیں گے تو وہ دوسروں میں پھیلے گا ہی نہیں جی جی یہ آج کے یہ برسات جیسے ہی ہوتی ہے نا تو اس میں وائرل انفیکشن خود ہی ہو جاتے ہیں جیسے ملیریا ہے یہ بھی ہے کہ برسات کا پانی کہیں گندہ جمع ہو جاتا ہے تو بھی مچھر جو ہیں اپنے وہ دے دیتے ہیں تو اس میں ملیریا بھی خوب ہو جاتا ہے تو وائرل انفیکشن جو ہیں اس میں برسات میں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ٹرانسمیٹڈ وائرل اڑتے ہیں ہوا میں یہ کہا جاتا ہے وائرل کا تو اس لیے یہ برسات میں ہوتے ہیں وائرس بھی کہتے ہیں

جی اس وجہ سے ہو رہا برسات میں موسم کی چینجنگ ہوتی ہے نا تو اس وجہ سے وائرس انفیکشن ہو جاتے ہیں تو جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو ان پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے اور امیونٹی اچھی ہوتی ہے تو آپ پہ اتنا نہیں ہوگا جی جی ہاں باقی ایسے آپ دوا نہ لیں باقی آپ اچھے ہیں جب تک آپ کو کوئی وہ نہیں لگتا ہے جب کی دوا نہ لیں باقی اگر آپ کا کوئی یا اس کے اثر دکھائی دیتے ہیں تو وہ جو ہے اپنی رکھیں ایک دو پریکاشنس بھی رکھیں اپنے ہاتھ آت دھوتے رہیں سینیٹائز کرتے رہیں اور وہ دوا لیں ان شاء اللہ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا وائرل کا یہی ہے دو تین کا رہتا ہے بس اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیال رکھنا وعلیکم السلام